म्हजो नाशत्याक आवडपी रेसीपी म्हळ्यार ऑमलेट पाव आमकां सगळ्यांक खबर आसतली ऑमलेट सामकी आवडटी म्हजी सो पयलीं तांतीं घेवप तांकां वाट्येंत फोडप आनी घालप इल्लो कांंदो घालप इल्लें मीट घालप इल्ली हळद आनी थोडी मिरसांग तातूंत इल्ली मिरसांग घालप भितर आनी तें बरें फेटप आनी एका मागीर कायलीर इल्लें तेल किवा तूप घालप आनी तीं बरीं फेटून जालीं काय ना दवळून जालीं काय ना तीं त्या कायलीक गेसीर दवरप आनी त्या कायलीर घालप ती बरी मातशी जाली कांय ना एक देड मिनेट ती मागीर परतुवप परतून जाली काय ना मागीर ती काडप आनी पाव किवा ब्रॅडांत घालप आनी खावप ही म्हजी सामकी आवडटी रेसीपी म्हळ्यार आमलेट पाव